आमच्या वाठारांत आमी अशें जायते कार्यक्रम घडोवन हाडटात जातूंत मनशाची भलायकी बरी उरोंक आमी प्रयत्न करता जाचो आमच्या वाठारांत वाठाराच्या लोकांक ताचो बरो परिणाम जाता लोकांची मानसीक भलायकी बरी दवरूंक आमी वेग वेगळी स्पर्धा ओर खेळ साजर करतात भलायकी बरी उरची आनी लोकांक लोकांचो आरोग्य बरो उरचो हो आमचो मेन हेतू आसता आसा आमी लोकांक योगा तशेंच एक्सर्सायज शिकयतात तशेंच अशें जायते कार्यक्रम घडोवन हाडटा जातूंत खेळाचो कसो बरो परिणाम मनशाक मेळोवंक शकता हाचो प्रयत्न करता तशेंच आमी जायतो जायते खेळां सर्ती घडयतात जशे की रनिंग मागीर क्रिकेट कबड्डी योगा एक्सर्सायज ह्यो गजाल्यो आमी दर एक आठवड्यांत घडयतात जे करून लोकांची भलायकी तशीच लोकांचो आरोग्य मानसीक आरोग्य बरो उरचो म्हुणून ह्यो गजाल्यो आमी घडोवन हाडटा ह्या गजालींनी लोकांचो आरोग्य बरो उरतातच आनी एक्टिव्ह बी उरता हें घडोवन हाडपाचो आमचो मेन म्हत्व म्हणजे लोकांची भलायकी जर लोकांची भलायकी बरी आसली आसप हें म्हत्वाचें हातूंत आमी संपुर्ण बऱ्यापणा विशीं जागृताय निर्माण करतात खेळा क्षेत्रांत खंयचे कार्यक्रम खूब भाशेचे कार्यक्रम आमी चलयतात जातूंत की लोकांची भलायकी बरी उरता आनी लोकांक खुबसो आरोग्याचो फायदो जाता आमच्या वाठारांत आमी अशें जायते कार्यक्रम घडोवन हाडटा जाका लागून आमची आमचे आमचे हे स्पर्धा वेगळे वेगळे गांवाचे लोक भाग घेतात जातूंत तांची भलायकी बरी उरता आनी